मेन सोर्सेज़ इम्पलॉयमेंट दे उधमपुर बिच्च न गौरमैंट नौकरियां ते कन्नै बिज़नेस जेह्ड़े लोकें खोल्ली दे अपनियां हट्टियां ते मेन टाऊन दे अलावा गांव बिच ते लाइवलीहूड बास्तै लोकें ते अपनियां जमीनां बगैरा उत्थै ते उगांदे बस ते ते अ'ऊ प्रैफर करनी गौरमैंट जॉब ते मेरी आपूं गौरमैंट जॉब ऐ ते जम्मू कशमीर बिच्च ते इ'यै कि इत्थें प्राईवेट सैक्टर ते ऐ गै निं ऐ ते लोकें कोल ऑप्शन इ'यै होंदा जां गौरमैंट नौकरी ते जां ते अपना खोल्ली ओड़ेआ बिजनेस शिजनेश ते इत्थें दी सोच इ'यै कि गौरमैंट नौकरी बिच्च ज्यादा सिक्योरटी ऐ ते लोग उ'ऐ प्रैफर करदे फ्ही ते अ'ऊं बी उ'ऐ प्रैफर करनी आं गौरमैंट नौकरी ते इम्पलॉय अनइम्पलॉयमैंट डिस्ट्रिक्ट बिच्च केह् मतलव पूरे जम्मू कशमीर बिच्च गै बड़ी ऐ हून जि'यां जेकेएसएसबी गै लाई लेओ जेह्ड़ी मेन इत्थें सोर्स ऐ इम्पलॉयमैंट दा ते किन्ने प्रोटेस्ट होआ दे पिच्छले पिछले साल से हां ते अनइम्पलॉयमैंट ते बहोत ज्यादा ऐ ते ओह्दे आस्तै ते उ'ऐ प्राईवेट सैक्टर बूम करना चाहिदा पर ओह् होआ दा गै निं ऐ इंडस्ट्रियां हैन गै निं हैन जि'यां इत्थें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च गै दिक्खी लेओ इंडस्ट्रियां ऐं उ'ऐ माड़ी मुट्टियां निक्कियां इंडस्ट्रियां होंदियां जेह्ड़ियां जेह्के छोटे मोटे कम्म आस्तै इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए दा बस ते उत्थें किन्नी गै जॉब अपरच्युनिटी होनी किश बी निं होंदा ते फ्ही जेह्ड़ा यूथ ऐ ते जां मतलव बाह्र जंदा कम्म करने गी प्राईवेट सैक्टर बिच्च ते नेईं तां बाकी इत्थें गै गौरमेंट जॉब बगैरा ते सजेशन इ'यै कि प्राईवेट सैक्टर च बड़ी ऑपरचुनिटी न इत्थें प्राईवेट सैक्टर च अगर गौरमैंट थोह्ड़ा करै ते जोगदान करै अपना ते बाकी गौरमैंट जॉबां घट्ट गै होंदियां होर किन्ना गै बंदा कम्पीटिशन गै बड़ा होंदा ओह्दे बिच्च ते किन्ने गै लोक करी सकदे ओह्